अ नमस्ते मड़ो कुदै तुसें बी स्हानू चेत्ता कीता बड़ी चंगी गल्ल ऐ ते में आक्खेआ मेरा रीचार्ज़ खत्म होआ ते मिगी इ'नें बी निं फोन कीता आं केह् करना किश बी करो एह् कुड़ियै गी कम्म थ्होए दा स्कूला ते भैया ओह् ई करा दी कुड़ी में आपें गै करना पवा दा बड़े मड़ो बड़े बिज़ी ओ ओह् जेह्ड़ा नमां रेलवे पुल खु'ल्लेआ जेह्ड़ा मड़ो कुत्थें जाना बड़े कुत्ते पिच्छें लगदे न ते अच्छा इक्क दिन में गेई ते उस दिन कोई बी निं कुत्ता ते कुत्ते लग्गे अग्गें पिच्छें बुरा हाल होई गेआ ई आं इक्कली निं आई ते कन्नै इक्क कुड़ी बी आई ते बच्चे बी लैते दे हे अंऊ बी नस्सी ते बस भी नसदे गै रेही गे ते सच्ची सलवार पकड़ी दा हा में सोचेआ छोड़ी दिंदा बा ऐ नी छुड़दा ऐ अग्गें हट्टियां न ते ओह् आह्ले बंदे नम ते उन्ने छड़काया ठीक ऐ आं ओह्बी ऐ ठीक बी किन्ना अगर घर गै होऐ ते जे होना घर बी होई जाना ते चलो किन्ने बजे चलचै ते चलो ठीक ऐ छे बजे चलने आं ओह् कन्नै आह्ले गी बी आक्खी लैन्नी आं आं ठीक ऐ आक्खी लैन्नी आं ते थुआढ़े कन्नै बी जन्नी आं आं ठीक ऐ भी आक्खनियां उसगी छे बजे आक्खने आं उसगी साढे पंज बजे आई जायो कोई कम्म बी करना ना सबेल्ला आइयै अज्जकल न्हेरा बी तौला होई जंदा ठीक ऐ भी में त्यार होइयै तुसेंगी फोन करनी ऐ ठीक ऐ तां